हेल' औ नोथाङा टुर गाइड मिनिस्टार नाथानेल बसुमतारि बुंदों ना दानो जोङो फैगौ टुइन्टिसिक्स खालार खालि बे दानि टुइन्टिसिक्स खालार खालि सारमोन जों काजिरङासिम नेसनेल पार्कसिम बेरायहैनो थांनो थांनो नागिरदोंमोनलाय जों ग्रुप थांगोन जों सातजन ग्रुप थांगोन जेनेबा जोङो बेरायहैनायनि जोंनाव आइडिया गैया जेन'बा बेसिम थाङोबा काजिरङासिम थाङोब्ला जोंनि चिरांनिफ्राइ काजिरङासिम थाङोब्ला बेसिबां मा मा बस्थुनि गोनांथि जायो आरो नोंथांमोनहा होजोंहाय बेसिबां गाइड खालामनायाव बेसेबां खरसा लागोन जेन'बा अल बेरायजोबनो सानसेआव बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो ना सार

औ जेन'बा जेन'बा नोंसोर सानसेनि बेरायनायनि खरसाफ्रा मिनिमाम बिसिबां थाङो इसिबां मिनिमाम एसटिमेट खोन्थाना हरदो आरोखि ना आइडिया खालामनानै आपडेटफोरखौ आदसा बिदिब्ला जों थांगोन आरखि ना सारमोनहा एसे गारिफोरखौहाय बुक अलरिडि बुक खालामोब्ला बेसेबां नांगोन औ जोंनोहाय गंब्रैसो गारिखौ नांगोन जोंनो औ एडभानस एडभानस बुक खालाम हरग्रोनाय जासिगोन जों नोंथाङा बे नाम्बारावहाय जि पे एकाउन्टखौ हरनो हागोन अनलाइन अनलाइन हरग्रोनायसै फिफटि पारसेन्टखौ औ औ दे दे सार बिदिब्ला सारा आंनि नाम्बाराव डिएम डिएम खालामब्लानो जाबाय आं जिपेआव अनलाइन हरग्रोनायसै बेनि उनावनो हरसिगोन आरखि दे